हेलो हमारे यहाँ आप एन जी ओ हैं तो पानी की कठिनाई है ना नलका है ना क्या कहते है कि जनधन की सुविधा है तो उसमें कोई किफ़ायत कर के तो अच्छा रहता नहीं पानी नहीं है कहीं से ख़राबी है तो उसमें कुछ उपाय लगता तो सुविधा होती ना हम लोगों को मतलब क्या कहते हैं जो अभी आयुष्मान भारत कार्ड बनता है सब जगह हमको अभी तक नहीं बन रहा है उसमें भी अब आप सहयोग देते तो आयुष्मान भारत कार्ड भी मिलता बन जाता ठीक है इसमें क्या है जो जिसको राशन कार्ड है उसी को मिलता है बनता है तो हमारे पास राशन कार्ड ही नहीं है पहले राशन कार्ड बनवाने की प्रतिक्रिया लगाइए तब ही तो बन पाएगा ठीक है आप कृपया कर के हम तो अबे करते हैं कंप्लेंट ले कर के आप पंचायत पर आने की कोशिश कीजिए अच्छा ठीक है पहले पानी का व्यवस्था लगवा दीजिए पानी पीने में आसुविधा हो रही है अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है कब तक अच्छा ठीक है वह बार ठीक है कब मिस्त्री आएँगे मिस्त्री आए मिस्त्री हाँ हाँ हाँ मिस्त्री आएगा तभी तो ठीक करेगा अच्छा ठीक उसमें पैसा भी कुछ लेगा पैसा भी लेगा अच्छा ठीक है मिस्त्री चार्ज लगेगा तो ठीक है ठीक है ठीक है रखिए